میری پسندیدہ ستارہ بینی یادداشت یہ ہے کہ میں نے ٹوٹتے ہوئے تارے کو دیکھا تھا جو کہ بہت خوب صورت منظر ہوتا ہے ستارہ بینی کرنے کا صحیح وقت صبح چھ سات بجے یا شام کے وقت جب ہلکا سا اندھیرا ہونے لگتا ہو آسمان کو دیکھنے کا صحیح وقت دن کا وقت ہے